دہلی میں بہت سب بہت سارے ہسپتال بہتر ہیں جیسے ہم اگر بڑے بڑے ہسپتال کی بات کریں تو میکس ہاسپیٹل ہو گیا ایمس ہو گیا یہ سب بہت اچھے ہیں اور ہماری صحت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم وہاں پردکھانے جائیں تو وہاں ہمارا علاج بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہم کہیں آس پاس یا ہم اگر ہم سوچیں کہ ہمیں سرکاری اسپتال میں دکھانا ہے تو وہاں ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور اور ہمیں اگر پرائیویٹ ہسپتال میں دکھانا ہے تو میکس ہاسپیٹل دہلی میں بہت اچھا ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہاں پر جو علاج ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا اور لوگ بہت اچھی طرح سے وہاں پر جو سارے ڈاکٹر اور نرس ہیں جو ساری ٹیمیں ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اپنے پیشنٹ کی کیئر کرتے ہیں